हांव म्हाका थोडें हें जाय आशिल्ले स्विट्स तुमचे कडेन हय

लाडू लाडू म्हळ्यार कसले लाडू ते आं आमकां ते मुगाचे मूग आनी तांदूळ बी मिक्स हय हय आनी कितें मेळपाक शकता आं मागीर लोणचींक खंयचे खंयचे हेजे करतात तुमी पंदरा म्हळ्यार आं आं

हय आनीक करमलां म्हळ्यार कम

हां आनी अशें टेस्ट घेव हय टेस्ट करपाक खंयचे बरें उरता कांय म्हणून आनी पापड बी मेळपा शकता तुमचे कडेन खंयची खंयची हय

हय आनी हेजे पणसाचे बी आनी त्यो वोडयो बी मेळटा तुमचे कडेन

आं अशें हय

आं बरें बरें बरें हांव विचारतां आनी मागीर तुमकां हांव ऑर्डर दितां जाय जाल्यार बरें बरें